जों जेब्ला ना हमनो थाङो अब्ला जोङो जयै लोगो नांनानै थाङोबा गोसोखौ मोजांसिन मोनो जोंनाव हारसिं थांनायनिख्रुइ जयै थांनाया गाहामसिन आरो मानो होनोबा जोङो रायज्लाय होनज्लाय नाफोरखौ हमनो हायो जोंन' गोसोफ्रावबो सान्थि मोनो बेबादिनो जोङो जयै ना हमोबा साबसिन जायो जोङो बेखौ फालिनाया जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा जेन' ना सारो गुबुननि हारिफ्राबो सारो अब्लाबो जों बर' जानानै बयबो जों ज' जयै जेन'बा ना हमलायनायखौ मानि मोजांसिन मोनो आरो जों ना हमनायखौ ओरैनो इन्ट्रेसजों जोङो फालियो बेफोर बायदि जोङो फालिनाय जायो आरो जेन'बा जोङो गावजोंगाव थुलुंगा होलायनो थाखाय ना हमनाय समाव बेफोरखौ जोङो स्लगान मेथाइबो खन्नाय जायो बेफोरो जाहैबाय फैलै आगै फै ना हमहैनो थांदोनि सानैजों जयैनो बेबायदिनो जोङो रोजाबनानै स्लगान हिसाबै जोङो माबानो हायो आरो रोजाबनो हायो